मेन का ना अपने ऑफ़िस में दस मेनेजर आने वाले हैं तो उसके लिए हमें दस कम्प्यूटर चाहिए थे हाँ मेरे पास आई उनका एक्सपीरियेंस लेटर भी है लेकिन कल दस बजे तक उनके कल वो आने वाले हैं तो उनके लिए हमें अच्छे वाले कम्प्यूटर्स की व्यवस्था करना है हाँ लेकिन अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए ताकि वो मतलब बीच बीच में रुके ना उसमें कोई एरर ना आए अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए कल वाे दस बजे तक आ जाएंगे तो हमें नौ बजे तक पूरा इंतजाम करके रखना है उनके लिए

वैसे तो आप जो हॉल बना है ना ऑफ़िस के साइड में वो सॉप उस हॉल में लगाना है पर लेकिन अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए आप जहाँ तक हो सके एच पी के ही बुलवा लीजिए नहीं वो तो अच्छा ही वर्क करेंगे ना वो तो उनको मतलब लेटर मिला है वो तो अच्छा ही करेंगे नहीं वो लोग वो दस ही लोग आने वाले हैं और दस बजे तक वो लोग आ भी जाएंगे हाँ वो तो नहीं मैं उनको बराबर टाइम पे बुला लूँगी लेकिन आपको व्यवस्था उनकी करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हाँ क्योंकि वो लोग मतलब थोड़ा सा भी उनको टाइम ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए उनको एकदम टाइम पे ही चाहिए सब